ہمارے گاؤں میں بہت سارے بزرگ لوگ ہیں جس کی دیکھ بھال صحیح سے نہیں ہوتی ہے تو وہ اس کا کیئر صحیح سے نہیں ہوتا ہے تو فر وہ بستر پر ہی پڑے رہتے ہیں جیسے کہ اس کے گھر کے لوگ اس کی صحیح سے حفاظت نہیں کر پاتے ہیں صحیح سے کیئر نہیں کر پاتے ہیں اور صحیح سے دیکھ بھال نہیں کر پاتے ہیں اسی وجہ سے ان کو کافی تکلیف ہوتی ہے اور وہ بستر پہ پرے پڑے رہتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ اس کے گھر والوں کی وجہ ان کی گھر والے دھیانے دھیان نہیں دیتے ہیں اسی وجہ سے ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ یہ سب غلط باتیں ہیں یہ سب نہیں ہونی چاہیے کیونکہ بزرگ لوگ ہمارے کافی اچھے ہوتے ہیں اور اس کا کافی خیال رکھنا چاہیے اور